دیکھئے میرے حساب سے بچوں کو اردو زبان سکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والے وقت میں مانتا ہوں آنے والے وقت میں انگلش زبان زیادہ تر چل رہی ہے لیکن اردو زبان دین کا باقی رکھنے کے لیے دین کو باقی رکھنے کے لیے اور بڑوں کو ادب سے بات کرنے کے لیے اردو زبان کا سیکھنا بچوں کو بہت ضروری ہے